पंज जनवरी उणिवीह सौ असी ॿारहां मार्च उणिवीह सौ ॿियानवे छवीह अप्रेल ॿ हज़ार हिकु अठावीअ जन जून ॿ हज़ार नव एकटीह अक्टूबर ॿ हज़ार वीह